گزشتہ چند برسوں سے دنیا بھر میں ہندوستانی آرٹس کے طالب علموں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے علم ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ مستقبل میں ہندوستانی آرٹس کا شمار پسندیدہ پیشے کے طور پر کیا جائے گا آرٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے لغو لغویی معنی پر غور کیا جائے تو اردو میاں سے فن یا ہنر کہیں گے فن کی جمع فنون اور لطیفہ سے مراد ایک ایسا فن جس میں لطافت ہو معنیٰ کے اعتبار سے فنون لطیفہ کی حفاظت وضاحت کچھ یوں کی جا سکتی ہے جیسے کہ خوبصورت و لطیف انداز میں کر سکتے کر سکے اور تخلیق کو فروغ دے سکے